तशें पळोवपाक गेल्या भारतान तरेकवार फामाद नाच आसात थोड्या नाचांचीं नांवां हांव सांगता तें म्हळ्यार भरतनाट्यम कथक कथकली कुच्चीपुडी मणिपुरी मोहिनी अट्टम ओडिसी आनी ह्या नाचाच्या तज्ञाचीं नांवां म्हळ्यार बिरजू महाराज ह्या कथक नाचां भितर तज्ञ आशिल्लें तशें प्रभुदवा हे बॉलिवूड नाचान तज्ञ आसात आणी ओडिशाच्याे नाचान तज्ञ म्हणल्यार केलुचरण मोहीपत्रा